हिकु सौ अठ ॾह हज़ार हिकु सौ अठावीह हिकु लखु पंटीह हज़ार छह लख पंजहतरि हज़ार अठ लख पंद्रहं हज़ार